जॾहिं असां बीमार थींदा आहियूं त असां घर जा उपचारु कंदा आहियूं घर में असां तुलसीअ जा पन ऐं वॾो फ़ोटो ऐं नंढो फ़ोटो ऐं अजवाइन विझंदा आहियूं त उन सां असांखे सही लॻंदो आहे ऐं अगरि असांखे खङ थींदी आहे त असां पीपरी ऐं माखी वठंदा आहियूं उन सां बि असांखे थोरो ठीकु लॻंदो आहे इन जे करे पहिले घर जा उपचार करणु ॾाढा ज़रूरी आहिनि ऐं असां तॾहिं डॉक्टरनि ॾे वञऊं जॾहिं असांखे ॾाढी तकलीफ़ु हुजे ऐं असां घर में नंढियूं नंढियूं मुंडियूं बीमारियूं ठीकु थी वेंदियूं आहिनि ज़्यादा तकलीफ़ हूंदी आहे तॾहिं असां डॉक्टर ॾे वेंदा आहियूं ऐं ज़्यादा दवा वठण सां नुक़सान ई थींदो आहे ऐं घर में ज़्यादा उपचारु थी वञे त ज़्यादा सुठो आहे